दा आङो बै खाथियावनो दखान होयो नालाय गालामाल दखान होयो आं ओमफ्राय दा गामिफ्रावबो बिदिनो दङ सोरबा अमा फायखारि सोरबा मैगं बेफारि दङ सोरबा गइ बेफारि दङ गामियाव आरो सोरबा दंफां बिजिनेस दङ गामियाव जोंनि गामियाव दा बांसिनानो बिजिनेस खालामनानै जानाय दङ आरो गोबाङानो दङ जोंनि गामियाव बिजिनेसआ खालामनानै जाग्राया दा आरो गाबागाव मावनानै जानाय बिजनेस मावनानै जानाय ओमफ्राय दा जोंनि गामियाव साख्रि होन्नायानो खम आरो बिजिनेससो मावनानै जाखायो दा बांसिनानो गामियाव सोरबा गय बेफारि सोरबा फाथै बेफारि खालामनानै जायो जोंनि गामियाव बांसिनानो बिजिनेससो साख्रि होननायानो गैया आरो जोंनि गामियाव बिदि आरो